देखल जाय तऽ भारतके राष्ट्रीय खेल हॉकी छै आओर विश्व भरिमे अगर देखल जाय तऽ लोक ज्यादातर फुटबॉल खेलाइत छथिन आ ग्रामीणो क्षेत्रमे अपन गाम घरके बात कयल जाय तऽ पहिनुका समयके बाबा भऽ गेलखिन या दादा सभ छलखिन ओसभ फुटबॉलमे मतलब रूचि राखैत छलखिन लेकिन आबक समयमे देखल जाय तऽ ज्यादातर अपन भारत देश भऽ गेल या आस पड़ोसके जे देश छै तऽ ओहिमे क्रिकेटसँ बेसी जागरूक भऽ रहल छै या गामे घरके बच्चासभके देखल जैऔ तऽ क्रिकेटसँ बेसी मतलब इंट्रेस्ट राखैत छथि कोन हुनका कोनो अलग गेम खेलय लेल देबै जेना कोनो कैरमे बोर्ड दए दियौ या लूडोए गोटी तऽ ओसभ कम खेलताह लेकिन क्रिकेटसँ ज्यादा रुचि राखैत छथि देखल जाय तऽ गाम घरमे नॉर्मल खेतोसभ जे रहैत छै खेतेमे छील छालि कऽ अपन पीच बना लेलथि अगर छोटो जगह रहल तऽ आ बैट नहिओ रहल तऽ कोनो डण्टे लऽ लेलथि बाँसक या कोनो लकड़िए आओर एगो बॉल खरीद कऽ आनैत छथि आओर उएह से अपन मतलब खेलनाइ चालू कए दैत छथिन आ नहि रहल जगह तऽ आइ काल्हिमे तऽ क्रिकेट देखैत छियै गाम घरमे सड़कोपर चालू कए दैत छथिन गली क्रिकेट अपन आ सङ्गे सङ्गे जे बाबा दादा छलखिन ओहोसभ आब आबि गेलथि जे हँ हँ किआकि पहिलुका समयमे की छलै लोक फुटबॉलोपर रुचि राखैत छलै लेकिन आ सङ्गे सङ्गे क्रिकेटोपर लेकिन फुटबॉल ज्यादातर खेलाइत छलखिन हेँ क्रिकेट कम लेकिन आबक समय देखल जाय तऽ हर बच्चाके पुछियौ अहाँ जे फुटबॉल खेलल आबै छौ क्रिकेट खेलल आबैत छौ तऽ क्रिकेट हर बच्चा कहबे करत जे हँ खेलल आबैत छै बल्कि जकरा फुटबॉल खेलय आबय नहि आबय नहि लेकिन क्रिकेट हर गेममे सभ कहलक नहि पहिलुक हमर चोइस छी क्रिकेटे भले ही अपन रा मतलब देशके राष्ट्रीय गेम हॉकी किया नहि अइ लेकिन आबक समयमे बेसी क्रिकेट खेलैत कोनो अलगे गेम लए लिअ कोनो घरे बैसल बैसल गेम भए गेल जेना लोक कैरमे बोर्ड खेलाइत छथि या कोनो अन्य तरहके गेम लेकिन ओहिमे बहुत कम रुचि राखैत छथि आओर क्रिकेटमे बेसी रुचि राखैत छथि